आंहा मोजां मोननाय संनाय खावनायनि बिजाबफोर गैया नाथाय आङो बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरखौ आङो गोदो गोदायनि समनि संनाय खावनायफोरखौ नोजोर लानानै संनाय खावनाय जायो जेरै नार्जि ओंख्रि अनला दाव साम' बेफोरखौ आङो गोदोनि समनि गोदोनि बर' सुबुंफोरनि संनाय खावनायफोरखौनो नोजोर लानानै संनानै संनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनाय ओंख्रिफोरखौ गोबां मिथिनायनि गेजेरजों आङो संनाय जायो जेरै गुबुन गुबुन मैगं थाइगं फोरखौहाय माबोरैहाय संनांगौ बेखौबो मिथिनानै लानानै आङो संनाय जायो गोबां ओंख्रिनि अनगायैबो बाथोन देनाय ना बाथोन दुन्दिया गंगार दुनिया बाथोन गांजेमा बाथोन बेफोरखौ आङो गोदोनि समनिखौ नोजोर लानानै संनाय जायो बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव जेरै खारैजों ओंख्रि संनाय बेफोरखौ आङो सं गोदोनि समनिखौनो नोजोर लानानै संनाय जायो आरो बेल' नङा दानि समाव जोरैबायदि जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोबां संनाय खावनायखौ नुनो मोनो बेखौबो नोजोर लानानै आङो संनाय खावनाय जायो जोङो आङो बे जानबुंनि गेजेरजोंबो नोजोर खालामनानै माखासे ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो जेरै नाजों मैथाजों आरो अमा बेदरजों अनलाजों अनलाजों दावजों बेफोरखौ आङो जानबुंनि गेजेरजोंबो नोजोर लानानै संनाय जायो